हम लोग सर्वप्रथम शुभ कार्य कैसे करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम अपने पंडित जी से दिखाते हैं पंडित जी से दिखाने के बाद उसका दिन तारीख मुहूर्त समय निकालते हैं कि हाँ ये दिन अच्छा है वहीं दिन कार्य करना चाहिए जैसे घर में नींव ही डालते है तो उसके लिए हम पंडित जी से दिखाते हैं पतरा में हाँ आजका दिन अच्छा है तभी हम उस दिन नींव के लिए रखते हैं उस दिन जब नींब पड़ता है सर्वप्रथम पंडित जी को बुलाते हैं पूजा पाठ करवाते हैं उसके बाद घर में कौन सा दिशा में क्या हमको लैट्रिन शौचालय बनाना है कौन सा दिशा में हमको सोने का कक्ष बनवाना है कौन सा दिशा में हमको क्या कहता है भगवान का रूम बनाना है कौन सा दिशा में हमको सीढ़ी बनाना है ऐसा हम पहले पंडित जी से हम दिखाते हैं उसके बाद कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं उसी दिन समय के हिसाब से पंडित जी के आदेश के हिसाब से हम रूम का बनाते हैं सोने का रूम बनाते हैं शौचालय बनाते हैं भगवान का रूम बनाते हैं सीढ़ी बनाते हैं किस दिशा से हम घर के अंदर प्रवेश करें वो दिशा तय करते हैं उसके बाद जाके उसी के हिसाब से पंडित जी से पूजा पाठ करवाते हैं पूजा में मंगवाते हैं पंडित जी आते हैं पूजा करवाते हैं उसके बाद जो जैसे होता है क्या घर का हर कोना अच्छा होना चाहिए वास्तु रेखा के हिसाब से कोई ग्रह गोचर नहीं होना चाहिए इस हिसाब से हम घर का निर्माण करते हैं जैसे हो जाता है बहुत सा हो जाता है शौचालय गलत दिशा में पड़ जाता है उस से अच्छा घर के लिए वास्तु के लिए नहीं अच्छा होता है तो आदमी बोलता हैं ना कि ये दिशा अच्छा नहीं है ऐसा घर बाथरूम नहीं बनाना चाहिए इसीलिए हर चीज पंडित जी से दिखा के शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही हम काम करते हैं जहाँ भी जैसे भी हो घर अच्छा होना चाहिए बाद में घर में प्रवेश करने के बाद कोई चीज का अशुभ नहीं होना चाहिए ऐसा हम बनाते हैं